डोगरी कल्चर दी बड़ी खास गल्ल ऐ कि कोई घर आवै बड़ी इज्जत करदे ओह्दी और इटयां अगर ब्याह कार्ज करो ते बिल्कुल अपनी रीति रिवाज दी वजह कन्नै होंदी और तुसें जाओ पैहले इ'यां ब्याह करना कुसा दा रिश्ता करना ऐ पैहले कुड़ी कुड़ी आह्लें दे घर जाना फ्ही रिश्ता करना फ्ही ओह्दे घर कन्नै बी गल्लबात करनी ऐ फ्ही अगर रिश्ता ठीक लग्गेआ फ्ही उत्थै करना चाही दा फ्ही ओह्दे शा बाद च रिश्ता रूस्ता होई गेआ पैहले ओह्दे शा बाद च फ्ही जिल्लै ब्याह होंदा पूरा रीति रिवाज कन्नै होंदा ग्रांऽ बिच एह् बड़ी खास चीज ऐ जेह्दी बजह कन्नै अज्ज बी ग्रांऽ बिच उस्सै रीति रिवाज कन्नै ब्याह होंदे न और अस बी चाहने कि अच्छा लगदा ऐ बड़ा अच्छा लगदा अज्ज बी ओ ही टाइम ऐ ग्रांऽ बिच कि बैठिए बीहें बिच्च पत्तली लाइयै ओह्दे बिच्च रुट्टी खलानी बड़ा मजा आंदा बैठियै खानी रुट्टी एह् ग्रांऽ दी खास चीज ऐ कि जित्थै असें बैठियै रुट्टी खानी सारें कन्नै बैठियै प्रे देने फ्ही प्रे शरे देने फ्ही ओह्दे कन्नै बड़ा ज्यादा इयां पालकी बिच्च बैठियै जंदे घोड़ी दे उप्पर बैठियै जंदा मुड़ा और ओह् बड़ा स्हेई लगदा कि ओह्दी बजह कन्नै बड़ा स्हेई मतलब ग्रांऽ बिच्च अज्ज बी ओह् ही रीति रिवाज न कि असें ग्रांऽ बिच्च जाना चाही दा कुसै दे घर कोई फंक्शन होऐ ब्याह होऐ ते जाना चाही दा बड़ा स्हेई होंदा ऐ क्योंकि अपने सगले बिच्च बनदी रुट्टी रट्टी ते ड्हान शान कड्ढियै ओह्दे बिच्च उत्थै बनदी रोटी राटी बड़ी स्हेई रुट्टी हुंदी सगले दी रोटी बड़ी स्हेई होंदी गैसे उप्पर खाली खाली जल्दी रोटी पकदी नी ऐ अपने ड्हान डान कड्ढियै जेल्लै सगले बिच्च रोटी बनी दी होऐ इन्ना टेस्ट होंदा क्या बात ऐ कुतै ग्रांऽ बिच्च जाना चाही दा उत्थै बड़ा स्हेई इन्ना ज्यादा नजारा ऐ कि ग्रांऽ बिच्च अज्ज बी इन्ना ज्यादा ओह् ऐ कि इन्ना मजा आंदा इत्थै ब्याह होएया ढोल बाजे बड़ा ज्यादा इंजाय करना होंदा इंजाय करदा बंदा और एह् मतलब की अजकल दा शैहरें बिच्च इ'यां होएया मगर ग्रांऽ बिच्च ना अज्ज बी रीति रिवाज कन्नै चलदे न और असें जाना चाही दा कुतै ग्रांऽ बिच्च कुतै ब्याह होऐ सारें आना चाही दा क्योंकि बड़ी ज्यादा अच्छी रोटी मिलदी उत्थै और सारा किश ठीक होंदा